छ मां डोमिनोस सां राजन वंश सां तो ॻाल्हायां मां हिकिड़ो पिज़्ज़ा जो ऑडर ॾिनो हुओ ऐं गॾु राइस जो बि ऑडर ॾिनो हुओ पर मूं वटि घर में कोई बासण कोन आहिनि खाइण लाइ त छा तव्हां छा कृपा करे मूंखे डिस्पोसेबल प्लासटिक जा या कोई बासण मोकिले सघंदा आहियो त की मां बिना परेशानी जे मुंहिंजो ऑडर खायां रिसीव करे सघां न त हिन में न मूंखे खाइण में तकलीफ़ थींदी तव्हां मोकिले सघो त कुझु करियो